जय झूलेलाल जी रमतुनि में त भई हिकु खो खो आहे क्रिकेट आहे गिली डंडा आहे अने हॉकी आहे फुटबॉल आहे सभु रमण जो ने होलीअ में सिंधियुनि जी रांदि हूंदी आहे उहे रमंदा आहिनि वरी वातावरणु शुद्ध रहे सभु मिली जुली करे खिल मस्ती कनि होलीअ जी रांदि रमनि लेडीज़ जेंट्स ॿार सभु गॾु थी कलर बि उॾायनि वरी वॻा अलॻि अलॻि गेमूं रमंदा आहिनि उन में हिकु त मज़ा बि अचे ॿारनि खे ॿियो वरी अने खाधो बि थो हजम थिएनि ऐं मन बि ख़ुशि रहनि हींअर त अची विया आहिनि मोबाइल वेठे वेठे सोफ़े ते बसि मोबाइल चालू करनि गेम रमनि था पर पहिरियां जी सभ गेमू गामणनि जूं मस्तु हूंदियूं हुयूं